हाँ प्रदेशन को बढ़ाने के लिए गाते समय मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखती हूँ जैसे कि न ज़्यादा गरम न ज़्यादा ठंडा पानी पीना न ज़्यादा मसालेदार खाना खाना जिससे कि मेरे गले पर प्रभाव पड़े मेरी वाणी है वो अच्छे से नहीं निकले और उसमें स्वर ना आए मैं अपने गले को अच्छे से आराम देती हूँ और अपनी नींद सही तरीके से पूरी करती हूँ जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मेरे दिमाग पर कोई अधिक दवाब ना पड़े और मैं अपने रहन सहन की चीज़ों पर भी ध्यान देती हूँ रोज सुबह व्यायाम करती हूँ और गाने के लिए गाने का अधिक प्रयास करती हूँ खट्टा और मसालेदार अधिक खाना खाना ये सब चीज़ें में थोड़ी कम करती हूँ ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाती और ज़्यादा खट्टा खाना भी नहीं खाती जिससे कि मेरा गला खराब हो और अपने गले को अधिक आराम देने का प्रयास करती हूँ उसका थोड़ा अनुभव भी करती हूँ गाना गाने सुनती हूँ उनके स्वर जो होते हैं उनको अपने अंदर देखती हूँ कि वो स्वर कैसे निकल रहें हैं मुझे उनपे किस तरह से ध्यान देना चाहिए और गरम पानी पीना चाहिए और रात को सोने से पहले गरम पानी पी कर सोती हूँ जिससे कि मेरा गला सही रहे और गाना गाने का प्रयास करती रहूँ और मैं अपनी चेहरे के हाव भाव को देखती हूँ खुद फोन में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके उसको फिर दुबारा से सुनती हूँ फिर देखती हूँ कि किस जगह पर किस स्थान पर मेरी आवाज़ में किस स्वर में गलती हुई है फिर उसको मैं सही करती हूँ और अपने सारे स्वरों पे अच्छे से ध्यान देती हूँ जिससे कि पता चले मुझे कि कहाँ पर किस स्वर में गलती हो रही है गाना गाते टाइम मैं अपनी बहुत सारी बातों को और भी ध्यान रखती हूँ जो कि काफ़ी अच्छी होती हैं और मैं अपनी शरीर पे सही मात्रा में पानी और खाना की सही तरीके से लेती हूँ जिससे कि मेरी आवाज़ सही बनी रहे हमेशा उसपे कोई भी प्रभाव न पड़े धन्यवाद